कब्ज ठीक करयके लेल सभसे अच्छा उपाय होय छै आहाँ सुबह उठितै ही गरम पानी पीयू ओकर बाद ब्रश करिके अहाँ काला चना फुलय लए देने छियै तऽ काला चना खाउ ओहिसँ अहाँकें कब्ज ठीक रहत ओकर बाद अहाँ केला खा सकैत छी केला खेनयसँ कब्ज दूर होयत छै पका केला खेनाइ चाही आओर अहाँ गरम दूध पिय सकैत छियै ओहोसँ कब्ज नहि होयत छै आओर अहाँ कायमचूर्ण खा सकैत छियै ओहोसँ कब्ज नहि होयत छै कब्ज दूर करयके लेल सभसँ अच्छा उपाय छै कि अहाँ गरम पानी सुबह उठिते पीयूँ तऽ आहाँके पेटसँ रिलेटेड कोनो भी बीमारी नहि होयत आहाँ कब्ज दूर करयके लिए गरम पानी पीयूँ